वर्तमानमे एखन जे हम जैकेट लेने छी ओ रीबॉक कम्पनीके अछि जे बहुत ही सुरक्षित आओर खास कऽ कऽ शीत लहरमे एकर जे कहल जाय जे बाहरी आओर भीतरी दुनू सुरक्षा छै एहिसँ पूर्वोमे जे हम जैकेट लेने रही तऽ जेना पहिरलाके बाद हमरा ठंडा लगैत ठंडके एहसास होइ छलए लेकिन एखन जे वर्तमानमे हम रीबॉक जैकेट लेने छी तऽ ओ बहुत सुन्दर अछि जे पहिरलाके बाद ई एहसास होइए जे नहि हमरा आब ठंडा नहि लागत हमरा ठंडसँ बेसी परेशानी नहि हैत चूँकि एखुनका जे ठंड छै शीतलहरमे जतेकसँ जतेक कपड़ा पहिरबै ओहो कम लागत मुदा ई जैकेट लेलाके बाद हमरा ई एहसास जरूर भेल जे हमर जैकेट बहुत बढ़िआँ अछि आओर हम एकर उपयोग बहुत नीक जँका कऽ रहल छियै